दुनिया में भारतीअ कला और कलाकारनि जो पर प्रतिनिधित्व वधाइण जे लाइ उन्हनि खे स्टेज शो वग़ैरह करण घुरिजे और उन्हनि खे मीडिया में ज़्यादा अचिणो घुरिजे ताकि उहे अञा बि पंहिंजे प पंहिंजे कम खे बढ़ावो वधाओ ॾेई सघनि और माण्हुनि जे साम्हूं पंहिंजो प्रदर्शन करे सघनि ऐं और जेके कि पंहिंजे इंस्टाग्राम ते फ़ेसबुक ते और इलाही अॼुकल्ह जी जेके बि साइट्स खुलियूं आहिनि हुन में पंहिंजो प्रदर्शन ॾेखारे करे पंहिंजो प्रतिनिधित्व करे सघंदा आहिनि और हाणे जेको आहे वैसे बि उन्हनि खे इलाही वर्षनि खां इन्हनि कलाकारनि खे यूट्यूब आहे इंस्टाग्राम आहे उन्हनि खे वधाओ मिलियो आहे त तंहिंजे करे उन्हनि जो बि वधाइण जे लाइ असांखे बि अॻिते वधिणो घुरिजे और उन्हनि खे प्रोत्साहित करिणो घुरिजे